विज्ञान आनी गणिताचे विशीं चड जाणून घेवपा खातीर हांवें नखेत्रां पळोवपाचें वापर केला तें म्हटल्यार रातचे हांव केन्ना केन्ना नखेत्रां चड अशीं पळयलां